ध्यान करते समय जो लोग प्रारम्भ में ध्यान करना चालू करते हैं या ध्यान करना अभी सीखाना ही शुरुआत किए हैं उन्हें शुरुआत में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे ध्यान के दौरान हमारा मन एकाग्र ना होना जब हम ध्यान करना चालू करते हैं तो हमें सब से ज़रूरी एवं महत्वपूर्ण कार्य यह है कि हम अपने मन को एकाग्र कर के किसी भी एक जगह पर अपना पूरा ध्यान अच्छे तरीक़े से लगा पाएं परंतु जब लोग प्रारम्भ में ही ध्यान करना इस्टार्ट करते हैं तो उनका मन एवं उनका मनोबल स्थिति इस तरीक़े से उस समय नहीं होता है कि वह इस कार्य को ध्यान को अच्छे तरीक़े से कर पाएं उनका मन हमेशा ही अलग अलग विषयों पर भटकते रहता है उनका शरीर एवं मन चंचल होता है जिसकी वजह से उन्हें ध्यान करना में अत्यधिक परेशानी होती है परंतु जब लोग अक्सर प्रतिदिन ध्यान करते हैं ध्यान करने का अभ्यास करना प्रारम्भ कर देते हैं तब धीरे धीरे चल कर के हमारा मन हमारे ही कंट्रोल में हो जाता है और उस दौरान आगे चल कर के हम ध्यान को अच्छी तरीक़े से कर पाते हैं अगरचे मैं अपनी बात करूँ तो मैं प्रतिदिन सुबह प्रातः कालीन प्रकृति की गोद में बैठ कर के एक घंटे तक ध्यान करता हूँ ताकि मेरा मन मेरा शरीर ये सभी मेरे कंट्रोल में रहें और मैं स्वस्थ रहूंँ मेरा मन भी स्वस्थ रहे